जी जी बात कर रहा हूँ शुभम बात कर रहा अच्छा हाँ बताइए और अच्छा अच्छा सेवन सीटर हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी जैसे क्रेटा हो जाएगी एक इनोवा हो जाएगी ये दो गाड़ियां हैं सर हमारे पास अच्छा कितने लोग जा रहे हैं आप लोग सात लोग अच्छा इनोवा का सर ओंकारेश्वर का आप का आने जाने का इंदौर से ना इंदौर से सर आपका एक तरफ से हो जाएगा और दूसरे साइड का भी चार हजार का हाँ बस आने जाने का हाँ आठ हजार ऐसा हो जाएगा दोनों साइड से हाँ सर कम हो सकता है वैसे तो अगर हाँ नहीं वो अपन कर लेंगे सर वो इंदौर से है ना आपका और वो ओंकारेश्वर वैसे भी दूर भी है क्या है कि उसमें पेट्रोल भी लगेगा ना आपका हाँ तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है

इसमें सर ऐसा हाँ हाँ पर डे का चार्ज जो होता है हमारे तरफ से वो सेवन हंड्रेड का होता है

तो उसके हिसाब से आप का वो जितने दिन आप रुकोगे वहाँ पर या जो भी रहेगा एक्स्ट्रा जो भी लगेगा वो सेवन हंड्रेड के हिसाब से वो जो आने जाने का है आपका खर्चा वो और जो है गेरंटी रखवाते हैं हम पहले है ना आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बाद हाँ हम ऐसे दे नहीं सकते ना किसी को भी तो वो डॉक्यूमेंट कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद हम दे पाएंगे आपको जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर ओके सर

ओके थैंक यू